हलो जी मैम मैम मैं मैं टूरिस्ट हूँ यहाँ पर मुझे घूमना है आपके शहर में मुझे एं किसी लोकल व्यक्ति से मिला था आपका नम्बर कि आप यहाँ पर घुमाते हो तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर घूमने वाली कौन कौन सी जगह हैं और कितने पैसे लोगे आप

सभी ट्रिप के बारे में बता दीजिए ए जैसे एँ मइहर आपने बताया वहाँ पर क्या है मतलब कुछ अगर अच्छा होगा तो फ़िर हम देखेंगे वरना उसको छोड़ देंगे मइहर में क्या है अच्छा अच्छा जू वगैरह अच्छा है वहाँ पर चलिए ठीक है हाँ तो वहाँ का मइहर का ट्रिप ट्रिप जो है आप बुक कर दीजिए और आप पैसे वगैरह बता दीजिए कितने पैसे लोगे आप

पैंतालीस सौ रुपये मैम बहुत ज़्यादा हो जाएगा यह बहुत ज़्यादा हो जाएगा मैम यहाँ पर हम लोग जो है हमारा पूरा ग्रुप है एक्चुली क्या है कि हमारा जो पूरा ग्रुप है तो ओह प्रॉब्लम होती है मैम तो आप थोड़ा कम कर दीजिए ना आप चार हज़ार समथिंग कर दीजिए ठीक है चार हज़ार कर दीजिएगा जिसमें लगभग एक ही ट्रिप तो जाना है हमें एक ही जगह पर जाना है तो चार हज़ार में एजेबल हो जाएगा क्योंकि हम लोग बीस लोग हैं बीस पर्सन हैं हाँ चलिए ठीक है ओके मैम ओके थैंक यू